हेलो आप कान्हाँ रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी मुझे खाने का ऑर्डर होना था वो नोट कर लिजिए लिखिए कम मसालेदार दाल मखनी और पालक पनीर दो दो रोटी मिस्सी दो रोटी और दो सादा रोटी लिख लीजिए और मीठे में दो पीसेस काजू कतली और पाँच पीस नारियल बर्फ़ी के हाँ जी एड्रेस आप नोट कर लीजिए बता रहा हूँ मैं हाँ विजय सेक्टर ए मकान नंबर बीस सेक्टर ए जवान नगर आप ये जल्द से जल्द ऑर्डर भिजवा दीजिए